हलो हा तव्हां रत्ना ट्रेवल एजंट वारी था ॻाल्हायो हा ॿुधो ना तव्हां कैब बुक कंदा आहियो ना तव्हांखे उहो सुविधा अथव न कैब बुक करण वारी त मूंखे टिनि ॾींहंनि लाइ कैब बुक कराइणी आहे हुनमें मूंखे विजेश्री बत्सा डैम में भारवी डैम घुमणी आहे त तव्हां कीअं हिसाब किताब अथव जो घुमण जो असां पाण में टोटल पंज ॼणा आहियूं हा कहिड़ियूं सुविधाऊं अथव अच्छा हा अच्छा ऐं बि अच्छा हुनमें पेट्रोल बि असांजो ऐं ॿी सुविधा बि सुविधा कहिड़ी अथव अच्छा त अगरि असां तव्हांखां ड्राईवर ऐं पेट्रोल बि तव्हांजो त तव्हां हुनमें रहण जी बि सुविधा असांखे करे ॾेई सघंदा आहियो की असां हुते जीअं हिकु ॾींहं में त सभु समझूं न घुमी सघंदा असां आसे पासे में कोई सुठियूं जॻहियूं हुजनि त उहे बि ॿुधायो असांखे टिनि ॾींहंनि लाइ बाहिरि निकिरणो आहे मतिलबु इहे इहे शयूं घुमी करे

हा भले हले तव्हां मूंखे हुनजो नंबर मोकिलियो हुनजो बि कोई मूंखे उहो न आहे लेकिन अगरि तव्हां बि ॻाल्हाए ॾियो था त तव्हां थोरो मूंखे अघु ॿुधाईंदो त मां हुनजे हिसाब सां तव्हांखे चवंदमि ना कि मूंखे हेतिरनि ॾींहंनि लाइ मूंखे भई मुंहिंजे अघु मन उन हिसाब सां मां करे सघां थी अफोर्ड तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त मां ओतिरो चवंदमि न मुंहिंजे हेतिरे अघ में इहो मां घुमी सघंदमि ईअं तव्हां मूंखे पोइ थोरो घणो अघु त ॿुधायो हा मूंखे छाहे मस्तु आहे साईं हूं अच्छा पोइ हुनमें ड्राईवर खे खाधो पीतो बि ॾियणो पवंदो असांखे की खाली अठ सौ रुपिया ॾियूं ऐं जेको विच रस्ते ते टोल नाको ईंदो आहे उहो अच्छा त असांखे ड्राईवर खे हिकु ॾींहुं अठ सौ रुपिया ॾियणा आहिनि ऐं पेट्रोल अलॻि ऐं रहण जी सुविधा आहे हुनजो नंबर मोकिलींदव जंहिंजे लाइ तव्हां चओ था ठीकु आहे त ॿी काई सुविधा अथव यां हिकु ॾींहुं हिकु ॾींहुं ॿ हज़ार जाम आहिनि हुते त सस्ता आहिनि हेॾा हा हुते त सस्ता आहिनि न हेॾा महांगा थोरी आहिनि तॾहिं बि तव्हां पहिरों ॿुधाईंदव त डि॒सो पंज छह ॼणा आहियूं त हुननि खां बि मूंखे पुछिणो पवंदो ना मूंखे हीअं हज़ार ताईं हा हज़ार ताईं वरी तव्हां ॿुधायो त असां पाण में पंज ॼणा आहियूं असां त हुनजे हिसाब सां मां बंदोबस्तु कयां न पंहिंजो ऐं ॿ कैब कैब वारे माण्हू जा ॿि ड्राईवर जा ॿि हिकु ॾींहुं अठ सौ रुपिया था चओ त हूअ बि थोरे हिसाब सां ॿुधायो ऐं जीअं मूंखे बि पोइ हिसाबे पए ना हूअ सभु हा त ड्राईवर लाइ बि थोरो कोशिशि करे मूंखे ॿुधायो न कीअं के मूंखे बि पोसावे असां पंज ॼणा आहियूं त तव्हां भले हुए कंदा आहियो त ॾिसो उहे त तव्हांखे ख़बर हूंदी ना के मुन मन हे ड्राईवर हेतिरो वठंदो आहे तव्हां घटि करायो त तव्हांजो कमु आहे ना डि॒सो हुननि सां त तह थो तव्हां ॻाल्हाईंदव न असां त हुननि सां कुझु न ॻाल्हाईंदासीं पंज सौ ताईं कराए ॾियो न डि॒सो ना थोरो हा थोरी कोशिशि कंदव थी